हलो जय झूलेलाल तव्हां सखी ब्यूटी पार्लर ॻाल्हायो था मांखे असल में फ़ेशियल वग़ैरह कराइणो हुओ त मां चयो तव्हां खां पुछां कहिड़ो कहिड़ो फ़ेशियल करे वठंदा आहियो तव्हां वटि क्रीमा आहिनि

जी जी जी जी जी अच्छा अच्छा अच्छा त डायमंड जा तव्हां घणा वठंदा आहियो पंद्रहं सौ और गोल्ड जा अच्छा अच्छा हा मांखे जेको आहे कराइणो त आहे मां कल्ह तव्हां वटि ईंदीमांव और वेक्सिंग वग़ैरह कंदा आहियो न वेक्सिंग वेक्सिंग हा वेक्सिंग लेकिनि मांखे उहो वारी कराइणी आहे एलोवीरा वारी हा हा एलोवीरा वारी हिकिड़ी ईंदी आहे न जी हा त उहा ई मांखे वेक्स जीअं कराइणी हुई हुनजा छा रेट वठंदा साढी सत सौ

न त पोइ फ़ुल हेंड जा घणा आहिनि फ़ाइव हंड्रेड और लेग्स फ़ुल हा अच्छा अच्छा ठीकु आहे लेकिनि थोरो ॿियो बि कंसेसन करे रखिजो पंहिंजा सिंधी भेण आहियो हा हा न न मांखे तव्हांजो कंहिं ॿुधायो इहो कि सखी ब्यूटी पार्लर वारी आहे ॾाढी बढ़िया कंदी आहे त मां चयो कि ठीकु आहे त मां जेको आहे पुछंदीमानि

अच्छा हम्म हम्म

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हम्म त हिन अठ सौ खां पोइ कलर जो अथव कलर वग़ैरह लॻाईंदव न अच्छा अच्छा हा अच्छा अच्छा हुनखे मतलबु हुनजा मतलबु एक्स्ट्रा चार्ज लॻंदो हा न मांखे असल में हू वार हाई लाइट कराइणा आहिनि त मां चयो कि वरी मां हा हाई लाइट त हाई लाइट जा घणा वठंदा आहियो जीअं इहे हिकु लेयर जा अच्छा अच्छा अच्छा न न मांखे पंज छह जीअं कराइणी हुयूं पहिरों हम्म हम्म त असां पहिरों पहिरों सां ई बुकिंग कराइणी पवंदी कि उहो उहो होॾी महिल अचूं जेॾी महिल असां

हम्म हम्म अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा न न मूंखे कल्ह ई कराइणो आहे छो त मूंखे विहांउ में वञिणो आहे न त विहांउ में मांखे वञिणो आहे मतलबु जीअं कल्ह मां कराईंदमि त परींहं ताईं निखार परींहं ताईं अची वेंदो न निखार जीअं फ़ेशियल करायां त जी जी जी जी हू न परींहं मांखे ॿाहिरि निकिरणो आहे आहे त हा आहे त ॿिएं ॾींहं ते ॾींहं निकिरिणो ॿिएं ॾींहं असांजो हुते विहांउ आहे त मां चयो त जीअं भई तेसीं ताईं निखार त रहंदो न अच्छा अच्छा अच्छा हा हम्म हम्म अच्छा अच्छा अच्छा हम्म जी जी हम्म हम्म त हिन में छा हा अच्छा चार्जिंग वधी वेंदो आहे

अच्छा अच्छा त उहा घरु अची त घरु अची आई ब्रो वग़ैरह बि करे रखंदियूं बि मतलबु अच्छा त पंहिंजो सामान खणी ईंदी न मतलबु सभु अच्छा अच्छा हा जी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा पोइ इहो त सुठी ॻाल्हि आहे पोइ मां सोचां थी घर में ई घुराए वठां पोइ चार्ज घर जो धरु अचण जो घणो चार्ज ज़्यादा वठंदव अच्छा अच्छा

हा जी जी जी जी अच्छा अच्छा न न उहो ॻाल्हि त सही आहे हम्म त मां तव्हांखे इअं कंदमि न शाम तव्हांखे मां इअं सत अठे तव्हांजो घणे बजे ताईं पार्लर खुलियो रहंदो अथव यारहें ताईं हा त पोइ मां नवें ताईं तव्हांखे फ़ोन करे ॿुधाए रखंदीमांव कि मां अगरि अची सघियमि त त तव्हां वटि ई अची वेंदमि न त पोइ वरी मां चईंदीमांव त कोई न कोई स्टाफ़ मोकिले रखिजो लेकिनि कोई सुठी मोकिलिजो जेको सुठे करे हा न न तव्हां वटि मां कान कयो आहे मांखे पंहिंजी डैडी ॿुधाएं कि तव्हां वटि ॾाढो बढ़िया कमु थींदो आहे और रेट बि तव्हांजा सुठा आहिनि रिजनेबल आहिनि त इनकरे मां चयो कि हिकु दफ़ो तव्हां वटि बि कराए करे ॾिसां मां त हू हर मंथ कराईंदी आहियां या वीक में बि कुझु न कुझु कराईंदी रहंदी आहियां मूंखे आहे शौक़ु पार्लर जो कराइण जो कम जो त मां इनकरे मां हेॾे आशियाने जे पासे रहंदी आहियां अच्छा हा त पोइ ठीकु आहे इअं त सुठी ॻाल्हि आहे सुठी ॻाल्हि आहे भई ऊस बि ॾाढी आहे केरु निकरे सही ॻाल्हि आहे हम्म हम्म हम्म अच्छा अच्छा हम्म हम्म त हींअर जेके तव्हां पैकेज चयो था त हिन में उहो डायमंड वारो बि मतलबु थींदो कि ॿियों ॿियों कोई फ़ेशियल थींदो अच्छा अच्छा त हिन में जीअं डायमंड फ़ेशियल थी वियो और वेक्स हथनि पैरनि जी हा जी जी और ब्लीच

जी जी

हा तव्हां स्पा था चयो पिया हाणे अञा

त न न बार्गेनिंग मां नथी कयां पेई मां मतलबु तव्हां इहे चयो मूं त कयो न मां तॾहिं हुन शइ खे खयो न त हा अॼु त मां चयो हलु ठीकु आहे मां इहो ई पूरो हिकिड़ो वठी वठां हिनजो लाभ खणी वठां अगरि सभु कुझु थिए थो त ब्लीच जो छाहे ब्लीच मतलबु इंक्लूड थींदी कि अलॻि सां कराइणी पवंदी आहे न हा अच्छा अच्छा बाक़ी मां एक्स्ट्रा हा बाक़ी एक्स्ट्रा मां तव्हांजो जेको आहे लेयर कलर कराइणो आहे हेयर कलर बि त हुनजो एक्स्ट्रा चार्ज मतलबु मांखे ॾियणो पवंदो हान हा हा हा हा ॾिसां थी पोइ मेनीक्योर पेडीक्योर बि करायो त कराए वठंदमि हाणे वञा थी त सोचां थी हर हिकु शइ कराए वठां जी जी जी जी जी जी ठीकु ठीकु त तव्हांजो इअं इहो ई वाट्सप नंबर अथव न त मांखे जेको हा त मांखे जेको जेको कराइणो आहे त मां पंहिंजी ॾेराणी खां पुछी वठां अगरि हूअ बि कुझु कराए थी त हिन दफ़े में इन में ई तव्हांखे ॿुधाए रखंदमि कि हूअ छा छा कराए थी पेई त हिन बहाने ॿिन्हिनि जो ही थी वेंदो घर में आहे कि न हा हा गॾु ई वञिणो हुओ न असांखे बि उहा बि चए पेई कि पार्लर वेंदमि त हुन सां बि ॻाल्हाए वठांसि थी पेई जे अगरि हुन हुन बि चयई त पोइ गॾु ई जेको जेको हुनखे कराइणो हूंदो जेको मांखे कराइणो हूंदो त असां सभु हिकु लिस्ट ठाहे करे तव्हांखे सभु वाट्सप करे रखंदासीं तव्हां पंहिंजो मोकिले रखिजो त असां जेको आहे उहो ई शइ कराए वठंदासीं बसि इहो ई आहे ग्लो अचणु खपे परींहं में हुन में हा हा हा भई पहिरीं दफ़ो तव्हांजी दुकान तव्हां मतलबु करायूं था पार्लर मां कम से कम सेटिसफ़ाइड त थियूं आहे कि न जी जी हम्म हम्म बसि टॉवल नेपकिन वग़ैरह तव्हांजा अगरि सही हुजनि त ठीकु आहे न त मां पंहिंजा ई ॾेई रखंदीमानि हान हा हा हा हा हा न न घर में कराइबो थोरो चङी तरह सां अच्छा हा हा हा हा न न मां त वरी घर ही सॾु करायो त थोरो घणो असां बि अहिड़ो ॻाल्हि काने कि पंहिंजो पंहिंजे हिसाब सां कराए सघूं था अहिड़ी ॻाल्हि काने आहे कि न जी जी जी जी जी हम्म हम्म हम्म जी जी हा हा हा हा हम्म

ठीकु ठीकु ठीकु ठीकु ठीकु ठीकु हा ठीकु ठीकु ठीकु हा हा न बसि इहो ई कराइणो मां चयो तव्हां खां पुछी वठां ॿियो त जी जी जी जी अच्छा अच्छा अच्छा हम्म जी जी जी हम्म हम्म बसि हाणे तव्हांजे मथां ई असांखे विश्वास आहे जेके मोकिलींदा भई सुठो ई मोकिलींदा हलु ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु ठीकु आहे भेण ठीकु आहे हा हरि ओम जय झूलेलाल जय झूलेलाल